जय झूलेलाल अचो वेहो वेहो अचो छा जे छा था वठणु चाहियो तव्हां छा था वठणु चाहियो अच्छा हाणे हिन वक़्ति तव्हां किथे रहंदा आहियो अरे वाह हीरानंदाणी हीरानंदाणी में त ॾाढो सुठो सुठो घरु मिलंदुवि आहे घणे थो मिलेव ॾेढु किरोड़ ताईं त हूंदो ज़रूरु

अच्छा अच्छा ॾाढो सुठो पोइ तव्हां पंहिंजा पना वग़ैरह सभु खणी अचो रिटर्न फाइल कयो हुजेव उहो खणी अचो ऐं कुझु जेके तव्हांजी एल आइ सी थियलु हुजनि उहे बि खणी अचो उहो सभु माना जमा कराइणा पवंदव पोइ तव्हां माना कंदा छा आहियो बि पंहिंजो धंधो अथव हा हा जामु सुठो भला लॻभॻि पघार घणो कमाईंदा हूंदव हरि महिने में घणो कमाइनि हा त पोइ माना ॾिसो कर्ज़ु बि जेको मिलंदो आहे न कमाईअ ते उनजो हिसो ॾिसंदा आहिनि त जेतिरी तव्हांजी कमाई आहे न उनजे अधु जेतिरो मिलंदो आहे पोइ तव्हांखे पूरो कीअं पवंदो इअं कयो तव्हां हिकिड़ी मां तव्हांखे ॿुधायां थी भइ तव्हांजो पुटु तव्हांजो घोटु उन्हनि जे नाले ते बि थोरो थोरो खणंदव त तव्हांजो पूरो थी वेंदो उन्हनि जा पना बि खणी अचिजो पोइ हा कर्ज़ु पास थियण लाइ पंदिरहं ॾींहं कंहिं बि हालत में थी वेंदव असां कोशिशि कंदासीं जल्दी में जल्दी थी वञें हा सभु पना वग़ैरह जमा करायो उन्हनि खे ॾिसूं वरी त उन्हनि खे पास करण लाइ बि त असांखे महिनत करणी पवंदी तव्हां चिंता न करियो तव्हांखे कर्ज़ु ज़रूरु मिली वेंदो तव्हांजो घरु ठही वेंदो

उनजे लाइ ॾिसो अॻे छा हूंदो हुओ सोन जो बि कर्ज़ु मिलंदो हुओ सोन ते बि कर्ज़ु मिलंदो हुओ ऐं कुझु माना प्रापर्टी हूंदी आहे माण्हुनि खे दुकानु त तव्हां जीअं चओ था धंधो आहे दुकान जा पना बि रखंदव तव्हांखे जल्दी मिली वेंदव पोइ तव्हां वॾी वॾी क़िस्त भरे करे पंहिंजो कर्ज़ु लाहे छॾिजो पोइ जल्दी थी वेंदुव तव्हां खाली हिकिड़ो कमु करियो पंहिंजे घरवारनि खे बि गॾु वठी अचिजो पाण सां छो त उन्हनि जी बि सही खपंदी ठीक आहे ठीक आहे जल्दी में अचो तव्हांजो असां तव्हांखे हिकदमि मेहनत करे फटाफटि तव्हांजो मां पास कराए ॾींदुसि हा ठीक आहे ठीक आहे